हाँ चुनाव के दौरान हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो फोर्स आती है वहाँ से वो बिना किसी प्रूप के अंदर नहीं जाने देती अगर कोई बिना प्रूप के अंदर जाता है तो उसकी पिटाई की जाती है और उसे सजा दी जाती है अगर आगे हमें लाइन में लगकर अंदर जाना पड़ता है अगर हम आउट होकर अंदर जाएंगे तो हमें पुलिस वाले डंडा मार के वापस कर देंगे इसलिए हमें घंटो भर धूप में खड़ा रहकर लाइन में लगना पड़ता है और चुनाव के सामना करना पड़ता है चुनाव वोट डालते वक्त हमें काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि दोपहरी में हमें मरना पड़ता है और घंटो भर लाइन में खड़े खड़े हम परेशान हो जाते हमें कोई पानी तक नहीं पिला पाता है इसलिए हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है